میرے خیال میں بچوں کو یہ زبان سکھانا بہت ضروری ہے کیوں کہ یہ زبان بہت پیاری زبان ہے اس زبان کو ہم لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور اس زبان کو سیکھنے کے لیے پوری محنت اور پوری کوشش کرتے ہیں بچپن میں ہم لوگ اپنے مدرسہ کو جاتے ہیں اور اس زبان کو سیکھنے کی جو کتابیں ہوتی ہے ان کتابوں کو پڑھتے تھے ان میں سے جیسے اردو زبان کا قاعدہ اردو ادب کی کتاب یہ سب کتابیں مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور اپنے گھر کے تمام بچوں کو اردو سکھاتی اور بتاتی ہوں ہم لوگوں کے لیے اردو زبان تو بہت پیاری زبان ہوتی ہے اور اگر چھوٹے چھوٹے شروع سے ہی اس زبان کی کتابیں پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس زبان کو سیکھ لیتے ہیں اس زبان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہی ہوگی کیونکہ یہ زبان جتنی اچھی بولنے میں لگتی ہے اتنی ہی زبان سننے میں اچھی لگتی ہے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس زبان میں وہ لوگ بات کرتے ہیں اس زبان کی بڑی قدر کرتے ہیں واقعی یہ زبان دنیا کی بہت پیاری زبان ہے اور ہم لوگ اس زبان سے بہت پیار کرتے ہیں